जैसे कि मैं जानती हूँ हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा है जो बहुत समय से बोली जा रही है भारत में और यह बहुत लोकप्रिय भाषा है बाहर के विदेश के लोग भी हिंदी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते हैं पर जिस तरीके से मीडिया में दर्शाता दर्शाया जाता है उससे ज़्यादा कोई मेल न खाते हुए हम किताबों की बात करें तो किता हिंदी की किताबें पूरी शुद्ध हिंदी में ही लिखी जाती हैं जो हमारे पत्र पत्र वगैरह आते हैं और जाते हैं वो भी अक्सर ज़्यादातर हिंदी में ही लिखे जाते हैं जो हम अखबार डेली पढ़ते हैं वह भी भारत में ज़्यादातर हिंदी माध्यम में ही पसंद किया जाता है जो पोएट्स वगैरह की किताबें हैं या किसी लेखक की किताबें हैं कविता हैं मुहावरे वगैरह हैं वो भी ज़्यादातर हम हिंदी में ही सुनना व लिखना बोलना पसंद करते हैं मेरे हिसाब से हिंदी को हमें और आगे भी बचा कर रखना चाहिए ताकि हमारी जो आगे की जो पीढ़ी है वह हिंदी को जान पाए कि हिंदी भाषा क्या है कैसे बोले जाती है क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसके चलते हुए हिंदी इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है जिससे हिंदी दिनों दिन ख़त्म होते जा रही है और बच्चों को ज़्यादा कुछ आईडिया है नहीं हिंदी है क्या तो हमें हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए हिंदी भाषा के बारे में और ज़्यादातर हमें हिंदी भाषा का प्रयोग क बात करनी चाहिए क्योंकि हम एक मात्र भाषा मातृभाषी है और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में हिंदी का ही प्रयोग होता है जिस जिसमें किताबें भी हिंदी में ही रहती हैं और जो पुस्तक में लिखना रहता है वो भी हिंदी के माध्यम से ही होता है